डॉक्टर अब्दूल कलाम हांचें पुराय नांव अब्दूल पाकीर जैनूल अब्दीन अब्दूल कलाम हांचो जल्म पंदरा ऑक्टोबर णायंटीन थटी णायण ते ट्वँटी सॅवॅन जुलाय टू ठावजन फिफ्टीन हे भारतीय एरोस्पेस विज्ञे वैज्ञानीक तशेंच राजकरणी आसले दोन हजार दोन ते दोन हजार सात वर्सा तांणी भारताचे अकरावे राष्ट्रपती म्हण देशाची सेवा केली तांचो जल्म आनी भुरगेपण रामेश्वरम तमिलनाडू हांगा जाल्लें तांणी भोंवतीकशास्त्र आनी एरोस्पेस अभियांत्रीक केली चार दशाक सुमार तांणी वैज्ञानीक आनी विज्ञान प्रशासक म्हूण रक्षा संशोदन आनी विकास घटना आनी भारतीय आंतरिक्ष संशोदन संघटक हांगा वावर केलो तशेंच भारताच्या नागरीक अंतरिक्ष कार्यक्रम आनी सैन्य मिलिटरी मिसायल हातूंत भागिदार रावन तांणी बॅसिलिस्ट मिसायल लॉंच वहिकल टॅक्नोलॉजी हांचो विकास केलो आनी ह्याच वावराक लागून तांकां मिसायल मॅन ऑफ इंदिया अशें म्हणटात